दिल्ली में हूअं त खेती बाड़ी जे एतिरो वधीक कोन्हे फ़सुलूं हिते थींदियूं आहिनि पंजाब में गेहू जे चांवर जी पंजाब में महाराष्ट्र में ॿियनि जॻह पर दिल्ली में आसे पासे गाम हिते ॾाढा घटि आहिनि पर तॾहिं बि भाॼी वाॼी सीज़नल भाॼियूं मतिलबु चङी मिली वेंदियूं आहिनि जीअं सियारे जे ॾींहुं में लौकी भीन मटर टमाटर मैथी पालक मूली ईअं ॾाढियूं न त ताज़ी ऐं सुठी मिलंदियूं आहिनि त इन जो एतिरो आरामु हूंदो आहे त सियारे में इहे सभु शयूं फ्रूट्स बि ऑरेंज आहे और सेब सूफ़आहिनि घणी शयूं मतिलबु कोई परेशानी न थींदी आहे आराम सां सभु शयूं मिलियूं वेंदियूं आहिनि और गाम हिते घटि आहिनि त आहिनि त परे आहिनि पर जेके भाॼी ईंदियूं आहिनि त ता ताज़ियूं ईंदियूं आहिनि ऐं सुठे मतिलबु ऐं गर्मियुनि जे ॾींहनि में भींड़ियूं आहिनि ऐं वाङण आहिनि घणी भाॼियूं जेके मतिलबु कहिड़ी भाॼी जे असांखे कोई प्रॉब्लम न थींदी आहे सालु भर सभु भाॼियूं मिली वेंदियूं आहिनि आराम सां सभु शयूं जेके जेके बि फ़सुलू आहिनि सभु मिलंदी रहंदियूं आहिनि असांखे त इन करे कोई तकलीफ़ न थींदी आहे पर इहो की बाक़ी गेहू चावल ईअं त सभ महाराष्ट्र ऐं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुतां जी फ़सुलूं आहिनि त उहे बि मिलनि था आराम सां न असांखे कोई तकलीफ़ न थींदी आहे हिते जी असांखे कहिड़ी शइ न मिले सालु भर हर शइ मिली वेंदी आहे आराम सां